हमरा क्षेत्रमे दालिके उपजा बेसी छै दालि होइ छैकने राहरीके दालि होइ छै मसूरके दालि होइ छै केराउ होइ छै ई सभके बेसी हमरा इहाँ दालि बिकरी होइ छै खेतीमे फेर भी अथी मकै कऽ बेसी होती है खेती मऽ ओहूमे भी बेसी बरक्कैत हइ मकइमे गहूॅंममे भी हइ ई सभमे छै हमरा हमरा अपना अथी जे क्षेत्रमे ई सभ बहुत उपजा होइ छै अइसन नहि चीज नहि होइ छै दालिमे सभ दालि होइ छै मसूर होइ छै केराउ होइ छै बूट होइ छै फिर भी अथी जितना छै समान ओ सभ हमरा अपना खेतीमे हमरा सभकिछु लगै छै लगा ओहिमे लगा अबै छी बहुत अथी छै तऽ खेतमे उपजा इधर बहुत होइ छै फेर भी आओर केतारीमे केतारियोमे भी उपजा होइ छै तुरत ओ केतारियो भी बिक जाइ छै मौसरिक दालि बहुत महँगा बिकै छै कि राहरीके भी दालि महँगे बिकै छै ई सभ दालि भी महँगा बिकै छै फिर भी एहि सभमे उपजामे सभसँ बेसी मकइ होइ छै मकइके खेती छै बेसी अभी भी गहूॅंम भी बेसी खेती छै इहाँ उपजा होइ छै हमरा दिस ई सभ अभी होइ रहलै हन उपजा सभकिछुके उपजा छै बहुत बढ़िआँ सफल भी अथी सभकिछु अच्छे छै अभी भी ओतेक जेतना जितना दालि हइ सभ दालि महँगा अभी बिक रहलै हँ उपजा होइके सभकिछु बिकरी होइ छै उपजे होइके अइसन बात नहि छै सभ दालि सभ दालिके खेती अभी होइ रहल उपजा हमरा दिस राहरिक दालि होइ छै मौसरिक दालि होइ छै केराउके दालि होइ छै बूट भी होइ छै फिर भी चिकना भी होइ छै सभकिछु होइ छै हमरा देसमे देस म कोइ चीजके अभी खेतीमे ई सभ बारेमे बहुत किछु होइ छैगऽ उपजा उपजामे बेसी छै खेतीमे राहरिक दालिके अथी मौसरीके दालिके बेसी उपजा छै बहुत बहुत लए उपजा छै एहिमे केराउ भी अच्छा हइ दालिमे तऽ सभ चारि पाँच किसिमके दालि होइ छै दालि भी छै जते चीज छै सभचीज इहाँ उपजा भी बहुत मकइके भी खेती होइ छै तऽ बहुत खेतीमे उपजामे सभसँ बेसी मकइके खेती होइ छै गहूॅंम सँ बेसी भी मकइके उपजा छै दालि भी उपजा छै हूँ गहूँमके गहूॅंमके खेती भी उपजा बहुत छै सभकिछु जते छै से अखनी उपजा बहुत फायदामे छै आरो मौसरीके दालि ई हमरा क्षेत्रमे बहुत होइ छै बहुत उपजा महँगो भी बिकै छै बहुत राहरीके दालि भी महँगो बिकै छै मसुरीके भी दालि बहुत महँगा बिकै छै जते चीज छै दालिमे सभ बहुत महँगा बिकै छै अभी कोइ चीज कीनै छै कि सस्ता छै सभचीज महँगे बिकै छै खेतीबाड़ीमे बहुत भी लगाब छै जेतना होइ छै सभचीज लगै छै खर्चा सभचीज अभी होइके तऽ अभी खेती होइ रहलैहँ खेती होइ छै तऽ केतना चीज सभसँ बेसी नामी छै मकइके मकइ भी बहुत बिरिजमे अच्छा उपजा छै गहूॅंमके उपजा छै बेसी बेसी मौसरीके दालिमे उपजा छै दालि मौसरीके दालि केराउके दालि जते छै सभ उपजा छै बेसी अपना क्षेत्रमे ई नहि छै जे कोइ चीजके एहिजा उपजा नहि छै बहुत किछु उपजा छै जते चीज होइ छै सभचीजके उपजा छै बहुत सभचीज सभसँ दालिमे मसुरीके दालि बहुत महँगा बिकै छै राहरिक भी दालि महँगा बिकै छै एतना चीज छै सभ महँगे बिकै छै आओर अभी भी गहूॅंम भी महँगे बिक रहलै सभचीज खानाके सभ महँगा बिकै छै आओर दालिके मसूरके भी दालि भी महँगा हइ सभकिछु भी महँगा छै सभचीज कहैत छिकै जे उपजा करै छी जते चीज छै सिकना भी बोलै छै ओहो भी महँगा छै जते आबै छै गना अगरम बगरम सब भी महँगे छै सब्जीमे दालिमे खेती किसान करै छै इएहै सभ करिकऽ दालि होइ छै मोसुरके दालि केराउ के दालि आ राहरिके दालि बूटके दाली आओर गहूॅंमके सभसँ बृर्द्धी सभसँ अच्छा खेती होइ छै मकइके मकइके बास्तेमे सभ खेती बढ़िआँ होइ छै मकइके खेती बहुत अच्छा छै ओहिमे बरक्कैत भी छै मकइमे उपजा सभसँ बढ़िआँ मकैए मऽ छै सभसे बड़ी मकइके उपजा छै